हमारे यहाँ धार्मिक त्यौहार से जुड़ी खाने की चीज अनेक हैं और हमारे यहाँ अनेकों प्रकार की चीज बनती है हमारे यहाँ जब चरचन पबनी मनाया जाता है उसके दौरान हम लोग दही जमाते हैं उसके दिन हम लोग को पूरी बनता है ये प्रथम ऐसा पबनी है जिसमें हम लोग नमक खाते हैं इसी में पूड़ी कचौड़ी बनता है और फल में इत्यादि फल में जैसे कि केला अनार सेब संतरा इत्यादि फल बनती है और हमारे हमारे यहाँ जब छठ पर्व मनाया जाता है तो उसमें हम लोग ठकुआ पूरी खजूर और बालूशाही खाजा इत्यादि बनाते हैं और प्रकिया इसमें अनेक सारी चीज होती है जो आँटा अथवा मैदा से मिलके बन बनता है और इसे हम लोग बहुत ही अच्छे से और श्रद्धापूर्वक बनाते हैं और इसे हम लोग इससे इसे खाते भी हैं और इस पबनी में हम लोग ईंख ईंख और इसमें हम लोग ईंख केला सेब अनार इत्यादि खाते हैं इसमें बैर भी बनाया जाता है इसमें बहुत सारा फल होता है जो हम लोगों को बन मिलते हैं और इस इस महीने में फल बहुत ही महंगे मिलते हैं फिर भी हम लोगों को पूजा करना होता है इसीलिए हम लोग मनाते हैं अलग अलग त्यौहार में हम लोग अलग अलग चीज़ बनाते हैं जैसे कि अभी हम लोगों का होली आने वाला है तो इसमें हम लोगों को भगवान के पुआ चढ़ता है और वो मैदा से और पता नहीं कट्टुक मसाला इत्यादि से बनाया जाता है इस इसे हम लोग दो दिन बनाते हैं उसके बाद हम लोग इसे बासी खाते है ऐसा यहाँ का मानना है कि उसे भगवान खा उसे भगवान को बासी पसंद है इसीलिए हम लोग यहाँ भगवान को बना के और उसके बाद दो दिन भगवान को रख के उसके बाद खाते हैं यहाँ पे होने वाली अनेक पर्वे हैं जिसे हम अच्छे से और बहुत ही ढंग से बनाते हैं इससे हम इससे इसलिए इसके बहाने से हम लोग को फल भी खा इत्यादि खाने को मिलते हैं क्योंकि हमारे गाँव में बहुत ही गरीब गरीब लोग रहते हैं इसीलिए यहाँ पे फल इत्यादि नहीं आ पाते हैं इसीलिए भगवान के चढ़ाने के बहाने भी हम लोग खाते हैं और पबनी के टाइम भी हम लोगों को अनेक फ़ले इत्यादियाँ मिलती हैं इससे हमें ताकत भी फल खाने से हमें ताकत इत्यादि भी मिलते है इसे खान पान हमें इसे अच्छे से धो के खान पान में इस्तेमाल किया जाता है इस त्यौहार के लिए हम लोग विशिष्ट प्रकार का खान पान का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि दुर्गा पूजा में हम लोगों को फल इत्यादि खाना होता है उसमें नौ दिन ही हम लोगों को फल खा के रहना होता है इसमें नमक नहीं खाना होता है और इसमें दूध फल इत्यादि खाते हैं जैसे हमारे लोगों के यहाँ अनेकों पर्वे होते हैं जिसमें तरह तरह के और अलग अलग फल इत्यादि बनते है जैसे यहाँ पे शिवरात्रि होता है जिसमें हम लोग अनेक प्रकार के फल इत्यादि खाते हैं जैसे सेब अनार अमरुद और बैर ये सब को देख के खाया जाता है हम लोगों के यहाँ ऐसा मानना है कि चाँद चंदा माँ को देख के ही बैर खाना होता है इसमें हम लोग पूरा दिन भूकते हैं और शाम के टाइम में वर खा के और चीनी और नमक का नमक नहीं लेते हैं चीनी और पानी का मिश्रण करके उसे हम लोग पीते हैं हमको हम लोगों को यह मानना है कि हम लोग उसे पीते हैं और इसमें नमक खाने से यह व्रत टूट जाता है इसमें हम लोग फल इत्यादि खाते हैं जैसे कि सेब अनार अमरुद अंगूर ये सब खाया जाता है यहाँ हम लोगों को शुक्रवार भी मनाया जाता है उसमें खट्टा खाना मना है जैसे इमली संतरा आदि तो इसलिए हम इसमें गुड़ चना और इसमें गुड़ चना ही प्रयोग करते हैं और विशेषकर कोई फल नहीं बहुत ज़्यादा होता है तो केला और दूध का प्रयोग करते हैं हम लोग छठ पर्व में बहुत सारे फलों का उपयोग करते हैं इसमें हम लोग पानी में जा के फल भी चढ़ाते इसमें पानी में हम लोग फल भी देते हैं और दूध भी दूध भी पूरे फल पे देते हैं इसमें अनानास ईख आम अमरूद पपीता केला नाडरियल इत्यादि फल होते हैं इसमें सबसे अत्यधिक नारियल एवं ईख का महत्व दिया जाता है ये दोनों फल और इसमें अत्यक पात्वधी भी पड़ते हैं जिसे सनई कहते हैं वह उसे ही बनता है और इसमें अत्यधिक फल का अत्यधिक फल चढ़ते हैं इसमें कम से कम एक एक छिट्टा भर भर के फल भी चढ़ाया जाता है इस पर्व में हम लोग बहुत ही धूमधाम से फल खाते हैं तथा बनाते हैं हम लोग इसमें इस पर्व में बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फल खाते हैं अलग अलग त्यौहार में हम लोग अलग अलग प्रकार के पकवानों तथा फलों को बनाते हैं और इस इसे अलग अलग तरह से हम लोग खाते हैं